हेल' औ नोङो सोमखोरमोन नामा बास ड्राइभार ओ जोंनो औ जोंनो गारिखौ नांगौ जादोंमोन जोङो आसामावनो बेरायगौमोन सानसे हरसेनि थाखाय जोङो बिदिनो गुवाहाटीआव थांगोन बिदिनो मानासावबो थांगोन पार्क नायनो थाखाय ओमफ्राय दामफोरासो ए ओमफ्राय इसेफोर खम जाया नामा ए जोङो हरावबो थागोन नालाय

फिफ्टि थावजेनसो खमायाना होम्बालाय ए बेसेबांसो फाइभ थावजेनसो ओमफ्राय होम्बालाय थांनोसै ना मा होनो लांनोसै ओमफ्रायो जोङो

जानाय लोंनाया नोंनोबो होनांगोन जायो जानाया ओमफ्राय फाइभ थावजेन खमायबाय नामा फिफ्टिआव ओमफ्राय जोङो बिदिनो गुवाहाटीआव थांगोन आरो ओमफ्राय बे साइन्स मिउजियाम एक'लेण्ड ओमफ्राय बे मानासावबो थांगोन बिदिनो बेरायगोन एसे मोननै मोनथाम बेरायगोन आरो जों ओमफ्राय ज' थांगोन लोगोफोरगोजा

बिदिनो जोङो बिदिनो ट्रिसजन गाहामसो जानो हानाय फर्टिसिक्स औ जों फर्टिसिक्सबाबो जों थार्टिजनल' थांगोन नालाय होम्बा जागोन ना जागोनबालाय दे होम्बालाय